گذشتہ سات آٹھ مہینوں پہلے کی بات ہے ایک لڑکی کو میں دیکھا وہ لڑکی مجھے بہت بہت پسند آئی اس کی باتیں اس کی ادائیں اس کی ہنسی میرے دل کو چھو لی اس کے بعد میں جو ہے اس کے قریب بڑھا اور بات کرنا چاہا تو وہ لڑکی جو ہے وہاں سے جا چکی تھی پھر میں بھی وہاں سے چلا گیا میرے کو ہمیشہ اس لڑکی کی یاد آ رہی تھی خوابوں میں بھی وہ نہیں آ رہی جبھی بھی دیکھ رہا ہوں خواب میں اس کو دیکھ رہا ہوں بہت شدت سے اس کو محسوس کر رہا ہوں اپنے خوابوں میں اپنے خیالات میں پھر ایک دو مہینے پہلے اتفاقی طور پہ پھر سے وہی لڑکی مجھے ایک باغ میں ایک گارڈن میں اس سے میری ملاقات ہو گئی تو میں اسے جو ہے کافی پینے کے لیے پیشکش کرا تو وہ لڑکی جو ہے میری پیک پیشکش کو قبول کر لی اور ہم جو ہے قریبی ایک کافی شاپ میں کیفیٹیریا میں جو ہے کافی پیے اسی دوران جو ہے ہم دونوں کی ایک اچھی پیاری گفتگو ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں بہت سارے باتیں بتائیں اور میں بھی جو ہے اپنے بارے میں جو ہے ان کو معلومات فراہم کیا پھر میں چاہ رہا تھا کہ ان کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ میں کتنا آپ کو پسند کرتا ہوں لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بات رکھی وہ لڑکی بولی کہ مجھے بھی آپ بہت اچھے دکھتے اگر آپ چاہتے تو چاہتے ہیں تو مجھ سے دوستی کرو لیکن میرا جو ہے رسم ہو چکا ہے اسی لئے میں آپ کا جو پروپوزل ہے جو آپ میر مجھے شادی کے لیے جو بات رکھے میں وہ قبول نہیں کر سکتی البتہ ہم دوست بن کے رہیں گے تو مجھے وہی لمحہ جو ہے بہت تکلیف دہ محسوس ہوا کہ میں جس کو جتنا سوچ رہا تھا خیالاوں میں خوابوں میں اور اس کی سوچ آ رہی تھی ہر وقت وہ لڑکی جو ہے کسی اور کی ہو گئی تو وہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا